सरकारी योजनाके सम्बन्धमे जे किछु बात कहल जाइ तऽ हमरा सबके जेना पता चलैये उद्देश्य रहैये जे सरकारके द्वारा जे किछु घोषणा रहै छै या जे किछु लाभ प्राप्त हेबाके चाही जे हमरा सभके सूचना एक दोसरके द्वारा भेटैत अछि एतऽ मिथिलाञ्चल सबसँ बाढ़िके कारण सबसँ पिछड़ल राज्यमे सबसँ पिछड़ल क्षेत्रमे एकर नाम अबैत अछि एतऽके चालिस पर्सेंट आबादी या कहि सकै छियै जे साठि पर्सेंटके आबादी पचास पर्सेंटके आबादी एखनो बाहरमे सरकार अपन दिनचर्याके लेल रहै छथि खासकऽ के जखन अहाँ देखबै जे इंटरनेट आयुष्मान भारत योजना हॉस्पिटल आओर स्वास्थयकर्मी ई सब तऽ सिर्फ शहरके लेल होइ छै मिथिलाञ्चल अपने द्वारा अपन इलाज कऽ लैये खास कऽ के जहन कहल जाइ तऽ सरकारके जे द्वारा छै बहुत उपेक्षित छै बहुत मानि लिअ जे छै ओइपर काज करबाके बात छै एकर लेल कोना आवेदन कयल जाइ ई तऽ सरकारके जे एकटा प्रोफॉर्मा छै बनायल चाहे अहाँ इंटरनेटसँ कऽ सकै छियै या फेर अहाँ हॉस्पिटलपर जाउ या फेर अहाँके गाममे जे सरकारी स्वास्थ्यकर्मी जे सरकारी मानि लिऽ आँगन बाड़ी केन्द्र अछि ओहीयो ठामसँ अहाँके सुदृढ़ इलाज आओर सम्पूर्ण इलाज तऽ नहि भऽ सकैत अछि लेकिन सुदृढ़ इलाजके मतलब भेल जे अहाँके एतऽ सँ किछु किछु रास्ता बता देल जायत जे अहाँ एतौ जाउ ओतऽ जाउ एना करू ओना करू आओर अइ प्रकारसँ अहाँ सब काज करू तऽ लोक इहो एगो रास्ता छै जे मिथिलाञ्चलमे स्वास्थ्यके प्रति या फेर आदमीके जे एकटा उपेक्षा जे स्वास्थमे सुधार करबाके छै तऽ ओइके लेल तऽ मानि लिऽ प्रयासरत रहिते छथि खास कऽ के कहल जाइ तऽ बहुत सुधारक जरूरत छै मिथिलाञ्चल सबसँ बेसी पिछड़ल राज्य अछि पिछड़ल जगह छै एकर तऽ स्व एकर सुविधा चाही ओ सरकारके द्वारा होइ या समाजिक द्वारा होइ या फेर हमरा सबके कर्मी जे स्वास्थयकर्मी छथि हुनका द्वारा होइ सुधारबाके चाही आओर सुधरैमे जे पहल जतौ जे सुविधा हेबाके चाही ओ होइत रहै हमसब इएह उपेक्षा करै छी जे मिथिलाञ्चलक एतेक पैघ आबादी जे सिर्फ आओर सिर्फ सुविधा बिना विहीन अछि जतऽ ने कोनो सुविधा छै ने इंटरनेट सुविधा छै ने आयुष्मान भारत योजनाके कोनो सम्पूर्ण लाभ छै ने एतऽ टाइमपर विद्यालय स्वास्थयकर्मी अपन स्वास्थ मतलब अपन हॉस्पिटलमे पहुँचै छथि ने स्वास्थ्यकर्मी अहाँसँ सहीसँ गप कऽ सकै छथि ओइके लेल सरकारके बहुत पैघ कदम उठेबाके चाही जे एक गरीबसँ गरीब आओर अमीरसँ अमीर आदमीके इलाज बहुत बढ़िआँ आओर नीक जेकाँ भऽ जाइ इएह हमर सभक कामना अछि मिथिलाञ्चलक कामना अछि जे इलाजके प्रति सब आदमी एकजुट भऽ एक भऽ इलाज कराउ इलाजमे जतऽ कतौ दिक्कत हुअ तैके लेल अहाँ चाहे ओ सरकार हुअ या ओ स्वस्थयकर्मी होयत या हुनकर जे केओ हेड हेता हुनकासँ सम्पर्क करी आओर अपन समस्याके समाधान कराबी